जी मेरी ट्रेवेल एजेंट से बात हो रही है अच्छा अच्छा हाँ भैया मैं राजेन्द्र बोल रहा था मुझे मतलब कुछ वो अभी छुट्टियाँ लगी है बच्चों की तो मुझे बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाना था तो आपके पास कुछ वेकेसन्स के प्लान्स है क्या मुझे बताइए कुछ प्लानिंग हो तो ब्लानिंग कर रहा हूँ बाहर जाने की मुझे दोनों चलेगा आप हमें बता दीजिए आपके पास कहाँ का अभलेबल है

अच्छा अच्छा और इन एम पी में कहाँ कहाँ पर है इन एम पी में कहाँ कहाँ है नहीं मैं एम पी की बात कर रहा हूँ एम पी में कहाँ कहाँ है ओके और ये एम पी में कितने पर्संस का है ओके ओके और इस में फिर खाने पीने की व्यवस्था का भैया अच्छा अच्छा और जाने आने का कैसा रहेगा

अच्छा मतलब आपकी गाड़ी रहेगी आपका ड्राइवर रहेगा वो हम को पूरी जगह घुमवाएंगे तो इसमें हमर आप क्या मतलब आपके यहाँ से कोई गैड करने के लिए भी रहेगा हमें अच्छा सिर्फ़ औनली वो ड्रायवर जो घुमाएंगे ओके ओके तो फिर आप मुझे आप ने मुझे गुजरात का बताया और एम पी का बताया है तो आप मुझे आपके दे दीजिए मैं आ कर वहाँ पर बात करता हूँ और कुछ डिस्काउंट रहेगा या नहीं भैया हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ डिस्काउंट डिस्काउंट का भी आप थोड़ा देखिएगा

ओके आप मुझे इसी नम्बर पर अपना एड्रेस भेज दीजिए फिर मैं बात कर रहा हूँ मैं बुकिंग कर लूँगा